ہیلو السّلام علیکم میم سب خیریت سے میم میم میرا نام ہے عبدالاحد مجھے آرٹ کلاس کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی اسکول کا کیا شیڈیول رہتا ہے میم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کیا گیارہ بجے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہو گا میم میرا شیڈیول بہت ٹائٹ ہے میم میری گیارہ بجے ڈانس کلاس ہے میم اُس کے بعد میں میری ایک بجے میری میتھ کلاس ہے اور آپ بیچ میں دیکھ لو کوئی ٹائم بتا دو سجیس کرو آپ ہی نہیں میم میرے اینڈ سے تو میں پورا کوشش کروں گا ایڈجسٹ کرنے کی بٹ میم میرے پاس ٹائم ہے نہیں میرا بہت ٹائٹ شیڈیول ہے میم دو بجے بہت دوپہر ہو جاتی ہے میم اسکول کی چُھٹی کا کیا ٹائم رہتا ہے تو میم ساڑھے تین رکھ لیتے ہیں اینڈ میم کیا کیا ہم کو سیکھنے کو مِلے گا اِس پورے سیشن کے اندر کل تو چُھٹی رہے گی جیسے جیسے کل تو چُھٹی رہے گی کل سنڈے ہے تو چلیے چلیے بہتر بہت بہتر اور میم مجھے ایک اور بات پوچھنی تھی اسکول کے ورکنگ آرس کتنے رہتے ہیں جسٹ سِکس آرس چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ